हैलो हांजी हांजी साढ़ी एह् इक दस्स मरले हंजी

हां हां कश मिली जाना नलके लग्गे दे न म्युनिसिपैलिटी सुविधा सारी सुविधा

मालकी ना ना अपनी मालकी ऐ साढ़ी ना ना एह् मेरे इक्कले दी ऐ ना इक्कले दी ऐ पार्टनर निं ऐ

हंजी हंजी कराओ कराओ गल्ल लैना रेट दिक्खी लैओ जे चला दा इसलै रेट तुस अपने बंदे न तुसें ई रियात गै रेट साढ़ा प'ञां लक्ख दस्सें बंदे दा

हां सट्ठ सट्ठ सट्ठ इसलै रेट चलै दा तुस अपने बंदे ओ डेह्ल्ली दा औन जान ऐ साढ़ा प'ञां च च डन कराई ओड़ो ठीक ऐ ठीक जे कल्ल होग ते बाकी पटवारी होर बी सद्धी लैगे पूरी गल्ल बात लिखी पढ़ियै